مجھے خنمیوں کی ریسپی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل لگتی ہے حالانکہ مجھے وہ کھانے بہت پسند ہیں لیکن میں کبھی آج تک ان کی اس کی اس کو بنانا ٹرائی نہیں کرا کیونکہ خنمیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کا بیٹر جو ہوتا ہے وہ مستقل چلانا پڑتا ہے کیونکہ اس میں بہت جلدی لمس پڑ جاتے ہیں تو اسے بار بار چلانا پڑتا ہے تو جس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ کافی زیادہ مشکل ہے پھر اس کے بعد اس کو بنانا اس کو سیٹ ویٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو مجھے وہ پسند ہے لیکن میں نے آج تک کبھی اس کی ریسپی ٹرائی نہیں کری وہ بہت ہارڈ لگتی ہے مجھے بنانے کے لئے